औ हेलौ रिनिका ना नोङो औ आङो सप्तासे थानानै माबा आसामाव बेरायहैनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आसामनि बोथोरासो माबायदिथाय

औ आं थांनो सानदोंमोन आरो बेरायनोहाय आसामावथ' खोनानायबायदिबा मोजां मोजां बेरायग्रा जायगा दङ ओमफ्राय नों आंखौ दोनलांनो हागोन ना

औ आंबो बिदिनो आसामाव मेल्ला बेरायहैनाय नुदों नालाय आंबो गोसो जादों बेरायहैनोहाय मोजां मोजां बिदिनो काजिरङायावबो जिब जुनार नायनो थाखाय हाग्रानि बिफां लाइफांफोरखौ नायनो थाखाय गोसो जादो आरो आं बिदिनो आसामनि बोथोरा माबादि जानानै दं बेखौ सोंहरदों आरो आङो औ औ औ जेबो उसुबिदा जायाना लामाफ्राव औ गारिफोरनिबो प्रब्लेम जाया आरो ने औ मोजाङानो बिदिबालाय ओम औ थांगोन आङो सप्तासेनि उनाव थांनोसै ओमफ्राय बिदिनो सप्ता खननैसो बेरायनानै फैफिननोसै आरो औ बिदिखौनो खालामनांसिगोन औ दे आङो जेब्ला थाङो अब्ला खबर हरफिनगोन दे औ दे उनाव रायलायफिननोसै जेब्ला थाङो अब्ला फन खालामफिननोसै आङो दे होमबा